کام کے علاوہ میرے مشاغل یہ ہیں کہ میں صبح پانچ بجے اٹھتا ہوں پانچ بجے اٹھنے کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر فجر کی نماز پڑھتا ہوں فجر کی نماز کے بعد میں واکنگ کے لیے نکلتا ہوں اور تقریباً چار کلو میٹر کی میں واکنگ کرتا ہوں واکنگ کے بعد میں پھر اک پارک میں بیٹھتا ہوں جہاں میں بہت زیادہ ہریالی ہے اور وہاں سیر و تفریح کے بعد میں پھر روم پر آتا ہوں روم پہ آنے کے بعد ناشتہ تیار کرتا ہوں اور ناشتہ کرتا ہوں ناشتہ کرنے کے بعد میں آدھا گھنٹہ یعنی تیس منٹ رلیکس کرتا ہوں اس کے بعد میں اٹھتا ہوں اور پھر نہاتا دھوتا ہوں نہانے کے بعد میں دس بجے تک سیلف اسٹڈی کرتا ہوں یعنی مطالعہ دس بجے میں آفس جاتا ہوں آفس میں ورک کرتا ہوں اور پھر وہاں سے چار بجے سے ساڑھے چار کے بیچ جس میں میں روم پر لوٹتا ہوں واپس ساڑھے بجے روم پہ آنے کے بعد میں چند بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں ٹیوشن کے بعد میں یاروں سے دوستوں سے باتیں کرتا ہوں اور گھر پر باتیں کرتا ہوں ممی پاپا سے بات کرنے کے بعد کچھ دیر موبائل استعمال کرتا ہوں موبائل استعمال کرنے کے بعد پھر میں شام میں کھانا بناتا ہوں تقریباً آٹھ بجے کے آس پاس کھانا بناتا ہوں کھانا کھاتا ہوں پھر نو بجے سے لے کر کے یعنی نو پی ایم سے لے کر کے میں بارہ بجے تک مطالعہ کرتا ہوں یعنی سیلف اسٹڈی اور پھر بارہ بجے مطالعہ کرنے کے بعد میں اٹھتا ہوں اور ساڑھے بارہ تک میں سو جاتا ہوں اور اگر میں اپنی دلچسپیوں کی بات کروں تو مجھے دلچسپی ہے میوزک فوم میں قرآن پاک کی تلاوت سننا اور ناول اور افسانے پڑھنا مجھے اس کے اندر بڑی دلچسپی ہوتی ہے اسی لیے میں ہر روز تھوڑا سا حصہ ناول کا یا افسانے کا ضرور پڑھتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت سننا میوزک فوم میں میرا ایک بہترین دلچسپی ہے اور جس کو میں بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ استعمال کرتا ہوں اور سنتا ہوں اس کے علاوہ میں دن کے اندر اور بھی کئی کام کرتا ہوں آفس سے لوٹنے کے بعد کچھ پرماننٹ دوست ایسے ہیں جن سے میں فون پر بات کرتا ہی کرتا ہوں یہ میرے مشاغل ہیں کام کے علاوہ اور میری دلچسپی ہے سیلف اسٹڈی اور قرآن پاک کی تلاوت کو سننا